हँ हमर घरमे शौचालय छै ओकर फायदा इसब छै बीचमे शौचालयके फायदा बहुत सारा छै शौचालय होनेके वजहसँ हमर घरके सदस्य सबके शौचालयके वजहसँ बहुत सारा दिक्कतके सामना नहि करऽ पड़य छै होन शौचालय होनेसँ हमर घरके सदस्य सबके घरसँ बाहर नहि निकलऽ पड़इए जेना कि जिनकर घरमे शौचालय नहि यऽ हुनका घरसँ बाहर जाइ पड़इए आओर शौचालय नहि होनेसे बहुत सारा दिक्कतके भी सामना करऽ पड़य छै आओर शौचालय हमर घरमे जे छै ओ सरकारके दुआरा देल गेल यऽ ई सरकारी सरकारे दुआरा देल गेल यऽ हमर गाँवमे हर जादातर घरमे शौचालय सरकारेके दुआरा निर्माण कयल गेल यऽ आओर शौचालय उन्हीके दुआरा देल गेल यऽ शौचालय एक ऐसा बिना घरमे शौचालयके एकटा ई कहल जाइ छै कि घरमे जब तक शौचालय नहि अछि तऽ घर घर घर नहि अछि घरमे शौचालय रहना चाही अगर हम अइ सँ अइ सँ किछु समय पहिले हमर घरमे शौचालय नहि रहय बिना शौचालयके घरमे बहुत सारा दिक्कतोके सामना करना पड़ैत रहय जेना कि सुबह सुबह ही अँधेरामे हमर माता पिता जे भाइ बहन कऽ बाहरे जाइ पड़ैत रहय शौचालयके लिये अइ सबमे कठिनाइए होइत रहय जेना कि आब शौचालय भए गेलय हऽ तऽ शौचालय होनेके वजहसँ अब घरेमे आब घरेमे भए जाइ छै शौचालय आओर शौचालय जिनका शौचालय नहि होने से बहुत सारा दिक्कतके सामना करय छै अभीके समयमे जादातर गरीबी जिनकर जे सब गरीब यऽ गरीब गरीब ग्रामीण सबके घरमे शौचालय नहि रहय छै हुनको सबके मदति लेना चाही सरकारसँ शौचालयके लिये शौचालयके लिये हुनका फॉर्म भरना चाही लेकिन किछु गरीब सब ओते पढ़ल लिखल नहि होइ छै हुनका शौचालय नहि मिल पाबय छै आओर शौचालयमे एक टा इहो होइ छै कि शौचालयमे जे अधिकारी सब होइ छै जेना कि बारह हजार मिलइए पच्चीस सओ रुपैआ मिलइए शौचालयमे ओहोमे अधिकारी सब पैसा खा जाइ छै अइ दुआरे शौचालयके लिये उपयुक्त मात्र उपयुक्त मात्रामे धन ग्रामीण गरीबके पैसा नहि मिल पाबय छै अइ दुआरे उ शौचालय अच्छा नहि बनबाबइ छै वैसे तऽ हमर गाँवमे सब आदमीके शौचालयके लिये पैसा मिलल छै लेकिन बहुत आदमीके ई पैसा अधिकारी सब लए लै छै ओइ दुआरे शौचालय नहि मिलबय छै आओर शौचालयके ई फायदा छै एक टा जिनका घरमे शौचालय छै हुनका मेहमान सब जेना घर आयब गेल तऽ हुनको सबके दिक्कत नहि छै घरके नाम रहय छै जे हिनका घरमे शौचालय छै आओर जिनका घरमे शौचालय नहि छै हुनका बहुत दिक्कतके सामना करऽ पड़य छै बिना शौचालयके सबसँ जादा महिला सबके दिक्कत करऽ पड़य छै आओर पुरुष सबके जादा दिक्कत नहि होइ छै शौचालयके लेकिन महिला सबके शौचालयके बिना शौचालयके बहुत दिक्कत होइ छै अइपर ध्यान देना चाही सरकारके एक टा सर्वे करना चाही कि हर घरमे शौचालय छै कि नहि छै ई शौचालयके सर्वे करना चाही कि अइ दुआरे महिला सबके बहुत दिक्कत होइ छै बिना शौचालयके हमर ई कहनाइ छै एकटा सर्वे कयल जाइ जैमे महिलासँ हर घरमे चेक करना चाही शौचालय छै कि नहि छै आओर शौचालय जिनका पास नहि छै कि हुनका पास शौचालयके पैसा आबि चुकल छै या नहि आबि चुकल छै अइपर ध्यान देना चाही अगर शौचालयके पैसा आबि चुकल छै तऽ कतय गेलय पैसा की भेलय अइ सबपर अहाँ सबके अधिकारी सबके ध्यान देना चाही किएक कि आइके समयमे जादातर अधिकारी अपना पास पैसा राखि लै छै ओ सरकारी काम करयमे अइ सबपर ध्यान देना चाही आओर जिनका पास शौचालय छै उ तऽ खुश छै लेकिन जिनका पास शौचालय नहि छै आइके समयमे ओ बहुत दुःखी छै पैसा अबैत शौचालय नहि छै गरीब व्यक्ति शौचालय केना बनेतइ